साढ़ै इत्थै ना मोदी ना लोगें गी बड़ियां बड़ियां स्कीमां दसदा एह्दे खेतीबाड़ी दे बारे बिच्च ते स्कूल बी साढ़ै इत्थै शैल न किसाने आस्तै बड़ियां बड़ियां स्कीमां न सारा मुल्ख की के उ'ऐ चलांदे न ते ओह् नी चलान ते असें खाना कुत्थुआं किश ते ओह् हस्पताल बी शैल ने इत्थे ते पढ़ाई आस्तै स्कूल स्काल बी ठीक ठाक न ते एह्दे कोला न जिन्ने बी अस्पताल शैल न ते एह्दे कोला बी होर ज्यादा शैल होने चाहिदे